اردو زبان بہت پرانی زبان ہے اور یہ اردو ہندی اور سنسکرت سے ملی ہوئی ہے اور اردو ہم ہمارے بچوں کو بھی پڑھانا چاہتے ہیں اور یہ اردو بہت بہت جب پہلے سے چل رہی ہے ہمارے باپ دادا سے یہ اردو چل رہی ہے اور آگے بھی چلتی رہے گی اور اردو بہت میٹھی زبان ہے ہم اپنے بچوں کو بھی یہ پڑھانا چاہتے ہیں بہت میٹھی اردو زبان ہے اور اردو بہت اچھی ہے بڑے بڑے شاعر اردو سے ملی جلی ہے اور اس میں جیسے عبد المطلب عبدل خالق اقبال جیسے اس میں شاعر سب اردو میں تھے وہ سب تو انتقال کر گئے اردو زبان کے بہت اچھے شاعر ہے اور اردو زبان کی شاعری بھی بہت ادھوری ہے اردو زبان کی وجہ سے ہم آگے کوشش کریں گے ہمارے بچے بھی اردو زبان سے لگی رہے اور اردو بہت اچھے ہے ہم لوگ اندھیرے میں لے ڈبیا کے استعمال کر کے اردو ہم لوگ پڑھے ہیں اور آگے بھی ہم اپنے بچوں سب کو یہ اردو زبان پڑھائیں گے اس کو بہت آگے بڑھائیں گے اردو بہت اچھی ہے